मुंहिंजो फेवरेट प्रोग्राम कपिल शर्मा शो आहे छाकाणि त हुन में मां उहो सभिनी खे कपिल शर्मा शो मां सभिनी खे खिलाईंदो रहंदो आहे ऐं माण्हुनि खे केतिरो बि टेंशन हुजे अगरि हुननि उहो प्रोग्राम ॾिठो त माण्हू फुल ख़ुशि थी वेंदा